جی ہاں سفر کے دوران میں نے بھی ایک دفعہ کلچرل شوق محسوس کیا تھا جب میں پہلی بار جاپان گیا تو وہاں کی تہذیب لوگوں کا رویہ اور ان کا طرز زندگی میری اپنی کلچر سے بہت ہی مختلف تھا مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ میں کسی عجیب اور انوکھی دنیا میں آ گیا ہوں جاپان میں لوگ بہت ڈسپلنڈ ہیں نہ وہ آپس میں زور سے بات کرتے ہیں نہ کسی اجنبی سے فوراً دوستی کرتے ہیں جبکہ جبکہ میں ایک ایسا مشاعرے سے آیا جبکہ میں ایک ایسے مشاعرہ سے آیا ہوں جہاں لوگ ملنسار کھلے دل کے اور ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں وہاں کسی کو بنا اجازت کے چھونا بھی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے شروع میں مجھے کنفیوژن تنہائی اور کبھی کبھی گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی تھی لیکن میں نے اس شوق سے میں نے اس شوق سے نکلنے کے لیے کچھ اہم قدم اٹھائے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیسے رہتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں اور کیا چیزیں ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے میں نے ہر کلچر کو عزت دی اور کرٹیسائز کرنے کے بجائے سیکھنے کی کوشش کی جب میں نے کچھ لوکل لوگوں سے دوستی کی تو انہوں انہوں نے مجھے سمجھایا اور میری مدد کی